हेलौ आदा अत' सालायग्राना औ आं नोंखौ दहाय गु रिंगायाव लेंहरदोंमोन माथो दाबो सौफैदिया थामजि मिनिट बारग'लांबाय दहायनिफ्राय नेगासिनो बबेसिम मोनखोथाय दा फैगासिनो नामा अ दा बहा दं अ दे दे थाब फैदो होम्बा दे आंहा इसे खामानि दं नालाय गोजानाव थांनो थाब सौफैनाय खालामदो आरो